بائیک چلاتے وقت سب سے پہلے ہم کو اپنے ہیلمٹ ضرور لگا کے رکھنا ہے بائیک چلاتے وقت کیونکہ وہ سب سے زیادہ ہمیں ضروری ہے اگر کبھی کبھار ہمارا ایکسیلڈنٹ ہو جائے یا کبھی بائیک سلپ ہو جائے تو ہمارے ہیڈ پہ سب سے پہلے چوٹ لگتی ہے کیونکہ ہیڈ ہی ہمارا سب سے جلدی سر ٹکراتا ہے زمین سے اور اگر ہم ہیلمٹ پہن کے رکھیں گے تو سارا زور جو ہے ہیلمٹ پہ آئے گا ہمارے سر پہ کوئی قسم کی چوٹ نہیں پہونچے گی اور اور ہمیں کچھ دستاویز بھی اپنے ساتھ رکھنے چاہیے جیسے جو موٹر سائکل پہ یوز ہوتا تیل تیل ہے ہوتا ہے اور پانی جو ہے رکھنا چاہیے ہمیشہ ساتھ میں اور ہمیں زیادہ لمبا راستے کے لیے بائیک کا ہی یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت لمبے راستے کے لیے کبھی کبھار کسی کسی جگہ پہ پٹرول پمپ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی اچانک سے ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو اِس بات کا دھیان رکھنا چاہیے